आङो गावनि सावगारिखौ बांसिनै ससियेल मिडियाआव फेसबुकआवसो आं फोसावनाय जायो आरो फोसावोब्लाबो आङो

बबेबा समाज समाजनि खामानि मावनायनि मोजां हाबाफारिनि सायाव आरो गाव समाजनि मोजां हाबाफारिनि सायाव आं बांसिन फोसावो आरो बांसिन आङो गुबुननि थाखाय मोजां बोसोनथि जाहैनाय रावफोर बाहायनानैसो आङो ससियेल मिडियाफोराव फोसावो गुबुननि खहा जानाय इनाय जानायखौ आङो फोसावनो मोजां मोना

ससियेल मिडियाआ गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव गैयामोन बेनिखायनो गोदोनि समाव गावनि साननाय हनायफोरखौ गावनि साननाय हनाय रोंनायफोरखौ फोरमायथिनो हायामोन दायो ससियेल मिडिया एबा इन्टारनेटनि जुग जानायखाय गावनि साननाय हनाय साननाय हनायफोरखौ फोसावनो सुबिदा जासै निउस निउसफोरखौबो फोसावनो मोजां जाबाय आरो गुबुननि ससियेल मिडियाआव फोसावनाय गियानफोरखौबो ससियेल मिडियायाव नायनानै गियान सोलोंनो हानाय जाबाय बेखायनो आथिखालनि मुगाया इन्टारनेट एबा इलेक्ट्र'निक जुग जानायखाय गोबां जुगखौ सोलिलांनो थाखाय साबसिन जाबाय आरो गियान लानोबो गोरलै जाबाय जायफोर ससियेल मिडियाखौ बाहायनानै बा इलेक्ट्र'निक मिडियाखौ बाहायनानै बाहायनो रोङो बिसोरो बिसोरनि थाखाय गाव गियान सोरजिनानै लानो थाखाय गोबां गोरलैसिन जादों आथिखालनि जुगा नाथाय गोदो गोदोबा ससियेल मिडियाबो गैया इन्टरनेटबो गैयिखाय गोबां दिग्दार जायोमोन सोलोंथाय लानो आरो गावनि साननाय हनायखौ फोरमायथिनो गोबां दिग्दार जायोमोन नाथाय बिजाब आरि लिरनानै फोसावनांगौबा गोबां रांनि रांनि खहा जायोमोन रांनि गोनांथि जायोमोन दा आथिखालाव ससियेल मिडिया इन्टारनेटनि जुग जानानै जोङो न'आव जिरायनानैनो गावनि साननाय हनाय खौ ससियेल मिडियायाव फोसावनो हाबाय फेसबुक फेसबुखआव इयुटुबाव आरो इन्सथाग्राम बायदि ससियेल मिडियाफ्राव फोसावनो हानाय जाबाय